हमारे पारंपरिक खेल तो जैसे हमारे पारंपरिक खेल में है हमारे यहाँ पे जो खेलते हैं जैसे हम कबड्डी खेलते हैं कबड्डी के फायदे ये हैं कि उसमें यह देखा जाता है कि ये सब एक बंदा लड़का जैसे दूसरे जैसे जवान में भी ऐसे रखते हैं ऐसे तो उम्र वाले में थोड़ा खेल सकते हैं उसमें क्या है कि शरीर बंद है वो लड़के का शरीर फिट रहता है और हमारे जैसे खेल के बारे में आपको बता दूँ खेल में कबड्डी में हाथ होते हैं सात और सात इधर उधर दो पारियां होती हैं उसमें टैम लिमिट पंद्रह पंद्रह मिनट का उसके जो भी होता है वो उसमें करते हैं हमारे यहाँ पे खेलते हैं तो रैफरी होते हैं उसमें जो बताते हैं नियम कानून जितने भी नियम कानून हैं एक सैड से रैड देते हैं एक सैड से डिफेंस करते हैं दूसरी सैड से रैड देते हैं उस सैड डिफेंस करते हैं बचाव करते हैं ऐसे ही खेल में हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं हम और जैसे और भी देखते हैं तो पुराने खेलों में जैसे अभी के टैम पे तो हम किर्केट वगैरह ही खेलते हैं ये किर्केट में हम खेलते हैं नौर्मल जगह हमारी खाली जगह प्लेस पड़े होते हैं उन पे जाके हम गेम वेम खेल लेते हैं पारंपरिक खेलों में तो हमारे वैसे बताऊँ आपको पुराना खेल तो यही है कि कबड्डी जैसे कबड्डी हमारे यहाँ पहले के टैम के कबड्डी खेलते थे कबड्डी क्या है कि जैसे कबड्डी में दो पारियाँ होती हैं अलग अलग उनके अलग बंदे हमारे अलग बंदे हमारे सैड से जाता है उधर तो वहाँ पे उनको एक ना एक मतलब डिफ़्यूज करना पड़ता है एक बंदे को एक जा के टच करके और आना और फिर दूसरा वो डिफेंस करते हैं अपने आपको वो वहाँ पे उसको रोकते हैं ये हमारे अगर टच करके जा रहा है मतलब छू के जा रहा है तो वापस अपने पाले में ही आएं कहीं एक नौक हो जाएगा एक खिलाड़ी ऐसे ही खेलते हैं कई खेलें हमारे यहाँ पे जैसे अब इस से क्या है कि इसके फायदे तो हैं इसके नुकसान भी हैं फायदे भी हैं फायदे बताऊँ तो तो इसमें जैसे हम फिजिकिली फिर्थ रहता है बंदा एक और नुकसान में जैसे नहीं ज़ानते हैं तो क्या है कि कहीं पे लगा लग जाए कुछ हो जाए और इसके फायदे ज़्यादा हैं देखे जाएं तो